ہمارا علاقہ کچھ پچھڑا ہوا علاقہ ہے یہاں اس طرح کے کوئی بھی میدان یا اسپورٹس کلب نہیں ملتے اور نہ ہی ان میں دلچسپی ہے لوگوں کی اس لیے اس بارے میں کچھ بھی اس لیے اس بارے میں ہم تو کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن سرکار کو چاہیے کہ کچھ توجہ دے اس طرف اور جب سرکار توجہ دے گی میدان بنیں گے اسپورٹس کلب بنیں گے تو عام پبلک ہے ان کا بھی رجحان اس طرف بڑھے گا لیکن فی الحال اس طرح کی کوئی سویدھا اس طرح کی کوئی فیسلٹیز ہمارے یہاں موجود نہیں ہے